राजस्थान में खेल विभाग के सामने प्रमुख चुनौतियाँ हैं जैसे उनके पास वित्त पोषण की कमी रहती है तो वो ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान नहीं कर पाते हैं जिससे जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें कई तकलीफ़ों का साम सामना करना पड़ता है ऐसे ही जैसे कई प्रशिक्षक होते हैं जो सिर्फ़ पैसों के लिए ही काम करते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि खिलाड़ी है वो कितना सीखे है और कितना नहीं ऐसे ही जैसे और अगर ग्रामीण ईलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो शि प्रशिक्षक हैं वो बहुत कम हैं उस वजह से ऐसे कई खिलाड़ियों जो जो आगे देश के लिए खेलना चाहते हैं उन्हें वह मौका नहीं मिल पाता है वह ज़्यादा अच्छे से खेल नहीं पाते हैं